साढ़े इद्धर साढ़े इद्धर मतलब कि दो जगह् न इक गी जिसी बोलदे न ऐक नाला उत्थें लभदी ऐ फिश ते साढ़े इक साढ़े इद्धर ऐ कि बार्डर दे कोल मतलब कि जित्थें अपने आर्मी आह्लें दा अपना डिफैंस ना डिफैंस डिफैंस दे कोल मतलब कि उ'नें अग्गें ओह् बनाए दा ऐ ओह् नाला बनाए दा ओह्दे बिच्च ओह्दे बिच्च मतलब कि उ'नें पानी पाए दा होंदा पानी सुट्टे दा होंदा ऐ ओह्दे बिच्च फिश लभदी ऐ ते एह् दो कुछ तिन्न कुछ जगह् न जित्थें मतलब कि साढ़े फिश जादा मिलदे बाकी कुछ एरिये ऐसे बी हैन उत्थें मिलदे लेकिन उत्थें मोसम दे स्हाब पर मिलदे ऐ जियां अपने होंदी बरसांत बिच्च बगैरा लब्भी सकदी ऐ अपने बरसांत होई जां ते ओह्दे बाद बिच्च फिर हां कुछ हा एह् कुछ थोह्ड़े जेह् ऐरिये न अपने जित्थें लब्भदियां ते जूदं सानूं एह् पता ऐ अदूं जदूं अस निक्के निक्के हे कि पैह्लें जियां मतलब कि अपने कि ग्रांऽ दे लोकल मुड़ें होना उनें जाना उं'दे कन्नै इ'यां तक्कन चली जाना उद्धर मतलब कि उ'नें अपने ओह् फिश बगैरा पकड़दे रौह्ना ते असें अपने मतलब इ'यां फिरदे टुरदे रौह्ना असें इन्नी सानूं अदूं इन्नी समझो बस इ'यां तक्कने बास्तै चली जाना तां सानूं पता ऐ कि साढ़े उद्धर इक एरिये च जगह् ऐ जित्थें मतलब कि एह् चीज़ जादातर मिलदी ऐ हां हून केह् चक्कर होए दा कि थोह्ड़ी देर दा ना जदुआं दा कुछ टाईम दे ग्लोवल वार्मिंग लाई लो जां जो मरजी लाई लै ओह्दी बजह् कन्नै मतलब कि बारिश बगैरा घट्ट होंदी ऐ ते हून केह् होए दा मतलब कि उत्थें पानी बगैरा जल्दी जेह्ड़ा खतम होई जंदा ते ओह्दे कारन बी मतलब कि फिश जेह्ड़ी साढ़े एरिये च हून बड़ी घट्ट बड़ा जादा घट्ट मिलदी ऐ जेह्ड़ा में अपने ओह्दे ऐक नाले दी गल्ल करा दा ते कुछ जगह् ऐसियां न मतलब उत्थें पानी ते रौंह्दा कुछ हर साल पूरा साल पानी रौंह्दा कुछ पानी होंदा बड़ घट्ट घट्ट मात्रा च कुछ जगह् ऐसियां न जिसी अस अपनी लोकल भाशा बिच्च बोलने आं डबर जिसी डबर बोलदे न जिसी जित्थै डबर बोलदे ओह् डबर बिच्च मतलब कि उत्थें फिश मिली जंदी ऐ ओह् ते अपने इत्थूं लाई लैओ कि अपने इद्धर साढ़ै अपना जेह्ड़ा मेन रोड़ ऐ जेह्ड़ा स्टार्ट होए दा जित्थूं नैशनल हाईवे ऐन ऐच बन उत्थूं स्टार्ट होंदी ऐ ओह् अपना पूरा इद्धर मतलब कि जेह्का सरोर इद्धर अपना रिहाल बगैरा जेह्ड़े अपने लोकल ग्रांऽ पौंदे न उंदे बिच्चें होइयै सिद्धा एह्दा मतलब लास्ट सेई बार्डर इद्धर अपना पिंडी कदोआल बगैरा उद्धर होई गे ते पाकिस्तान क्रास करदी ऐ ते एह् अपने केईं बारी केह् होंदा कि असें अपने इत्थूं लग्गने आं अपने ग्रांऽ दा लेइयै काफी टाइम दूर तक पंज सत्त किलो मीटर तक दूर तक जाइयै जन्ने आं केईं बारी सानूं पंज सत्त किलो मीटर दूर तक जाने दे बाद बिच्च बी फिश जेह्ड़ी नेईं मिलदी ते केईं बारी केह् होंदा ऐ कि असें थोह्ड़ा जेहा चलो ते उत्थै सानूं फिश मिली जंदी ऐ ते फिश जित्थें जित्थें मतलब कि ओह् डबर होए ना अगर उत्थूं फिश फ्ही थोह्ड़ी निं मिलनी सत्त अट्ठ किलो सत्त अट्ठ किलो दस किलो मतलब कि इन्नी फिश जेह्ड़ी मतलब कि सानूं उत्थूं मिली जंदी ऐ ते ओह् बी निं ऐ कि असें अज्ज जाहगे ते रोज़ जा करगे ओह् फिर असें इक सिस्टम रक्खे दा होंदा ऐ रूटीन रक्खी दी होंदी ऐ इद्धर काफी लोक न जेह्ड़े फिश पकड़दे न कि मतलब कि फिर उ'नें एह् करी लेदा होंदा कि पंदरें दिनें बाद बीहें दिनें बाद जाना अज्ज एहकड़े बंदे दी टीम ने जाना अज्ज एहकड़े बंदे दी टीम ने जाना अज्ज एहकड़े बंदे दी टीम ने जाना अज्ज ओह्कड़ी अज्ज समझो जे ओह्कड़ी टीम दूई साइड गेदी ऐ फिर अग्गें दस्सें पंदरें दिनें असें उद्धर चली जाना साढ़े आह्ली साइड उद्धर आई जाना फिर केईं बारी केह् होंदा कि जिसलै जादा पानी बगैरा होए फिर ते मतलब कि कोई निं होंदा फिर ते मतलब कि जेल्लै पानी आंदा ते उप्पर दा बड़ी फिश आंदी ऐ ते फिर ओह् मतलब कि अस कुतै बी मतलब कि उसी अपने पकड़ी सकने आं कोई ऐसी ओह् निं ऐ कि रोक टोक हैनी ऐ बाकी हां साढ़े इत्थें लाईसैंस बगैरा बी बने दे न जेह्ड़े मतलब कि फिश पकड़ने आह्ला लाइसेंस होंदा ओह् बने दा फारेस्ट डिपार्टमैंट दी तरफ बनदा ओह् होर हर इक चीज़ मतलब कि ओह् उ'नेंगी जे कोई चैकिंग करने आहले बी आंदे न फिशरी कल्चर आह्ले केईं बारी चैकिंग बगैरा करन आंदे फिर उ'नेंगी केईं बारी लाईसैंस दस्सने पौंदा फिर ओह् लाईसैंस जिसलै अस बनोआने आं लाईसैंस दी फीस बी मतलब कि सबमिट करनी पौंदी ऐ ते एह् कुछ एरिये न जित्थें मतलब कि साढ़ै फिश ऐवलेबल ऐ